हाँ मैं पुरानी पीढ़ी और युवा पीढ़ी दोनों के बीच की बीच का संतुलन बनाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि युवा पीढ़ी बहुत ही आधुनिक है और पुरानी पीढ़ी भी आधुनिकता के कई आयामों को सीख रही है फिर भी पुरानी पीढ़ी में अभी भी कुछ सोच विचार का अंतर है क्योंकि पुराने लोग अभी भी चीज़ों को आधुनिकता की तरह नहीं आरामदायक चीज़ों की तरह देखते हैं और युवा पीढ़ी जो है वो प्रत्येक गतिविधि को बहुत जल्दी करना चाहती है सभी सभी चीज़ों में आगे बढ़ना चाहती है सभी कार्य करना चाहती है और जो हमारी पुरानी पीढ़ी है वो वो तकनीकी प्रगति को ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं और जो सामाजिक परिवर्तन है जो आया है युवा पीढ़ी में हमारी वो भी पुरानी पीढ़ी से बहुत अलग है तो कह सकते हैं कि मैं दोनों के बीच के साथ दोनों के बीच का संतुलन बनाने की कोशिश करती हूँ मैं आधुनिकता के साथ आगे बढ़ रही हूँ युवा पीढ़ी को समझती हूँ और अपनी पुरानी पीढ़ी के साथ उनके संस्कारों और संस्कारों और उनकी संस्कृति को भी साथ ले कर चल रही हूँ क्योंकि दोनों का दोनों को दोनों का संतुलन बना रहेगा तभी जीवन का संचालन बहुत अच्छे से हो सकता है